हा हरिओम ॿुधायो भाउ ॿुधायो अरे सर थींदो आहे भाउ केॾी केॾी महिल थींदो आहे कारीगरनि सां बि ग़लती थी वेंदी आहे ठीकु आहे सर हाणे बि हिकु कमु कयो भाउ तव्हां खणी अचो असां तव्हांखे अधु कलाक में हिकदमि फिट ॾींदासीं हिकदमि मस्तु चमकी पवंदव तव्हां पंहिंजी शादीअ में पक पक थी वेंदो भाउ बिल्कुलु हाणे चिंता न कयो एॾो सुठो ठाहे ॾींदासीं कि तव्हां तव्हांजे घर में जंहिंजी शादी हूंदी न तव्हां खां वठी मोकिलिंदव त बसि तव्हां मोकिले छॾियो ठीकु आहे ठीकु आहे भाउ आणे ॾींदासीं ठीकु आहे हा हरिओम हरिओम अच्छा ठीकु आहे